कोंकणी आनी हिंदी भाशे भितर खूब फरक आसा कोंकणी ही गोंयची आवय भास जाल्ल्या कारणान घरांत आमी कोंकणींच उलयतां तशेंच हिंदी जर कोण विशय घेवन शिकपाक सोदता जाल्यार शाळेन लेगीत हिंदी शिकपाक मेळटा अशें ना की हिंदी शाळेंत हो विशय ना हिंदी विशय शाळेंत तशेंच उच्च महाविद्यालयान लेगीत आसात तशेंच कोंकणी आनी हिंदी भितर उतरां मदीं खूब फरक आसा आमी हे म्हणटा वह लडका है अशें आमी हिंदींत म्हणटा जाल्यार थंय चलो आसा अशें आमी कोंकणींत म्हणटा सो ह्या वाक्या मदीं फरक आसा दोगांयचो अर्थ एकूच आसा पूण शब्द वेगळें आसा उतरां वेगळीं आसा तशेंच कोंकणी आमी दिसपट्या जिवीतांत वापर करतां हिंदी आमी फक्त शाळेनूच वचून शिकतां घरा कडेन येयल्यार मागीर आमी हिंदी उलयतां पूण जर भारता देशांत पुराय देशांत जर गेले आमकां हिंदीचो वापर गरजेचो आसा तशेंच अशें न्ही की आमकां हिंदी भास कळूंक जायना ती लेगीत आमकां शिकूंक जाय कोंकणी आनी हिंदी हे दोनूय भास शिकच्यो पडटा ते आमी शिकचे आमी आपशीच शिकपाक जायना कोंकणी भास आमी मुळूच ही गोंयची भास जाल्या कारणान ती रोकडीच शिकता आनी हिंदी भास शिकपाक मातसो वेळ लागता तशेंच जर थोडी भुरगीं जर कोण हिंदींतल्यान मुखार वचपाक सोदता वा हिंदींतल्यान शिक्षण घेवपाक सोदता जाल्यार ताका हिंदींतल्यान उलोवचें पडटा तशेंच गोंयांत आमकां कार कार्यावळी जाल्यो कोंकणींत दिश्टी पडटा इंग्लीशिचो वापर जाता हिंदींत आमकां चडश्यो कार्यावळी जाल्यो दिश्टी पडना पूण हिंदींत शाळेंत जर कसली कविता सर्त निबंद सर्त कथा सर्त जर आसली जाल्यार ते मात हिंदींत जाता अशें न्ही की हिंदींत कांयच जायना